اور زرعی زردوسی کا کام بھی ہوتا ہے یہاں پر کریشیا کا استعمال کر کے ٹوپی بننا بہت ہی مشہور ہے اور یہاں کی گھریلو عورتیں اس کام میں ماہر ہیں